वैसे तो मुझे बाइक राइडिंग का बहुत शौक़ है और मैं जब से यंग हुआ हूँ तब से मैं बाइक राइडिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक रहता था और नई नई जगहों को एक्सप्लोर करना जाना घूमना देखना मुझे बहुत पसंद है बाइकिंग करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं भारत की कुछ अन्य शहरों में बात करें तो सब से ज़्यादा मुझे बाइकिंग करने पहाड़ो में जाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है मैं अगर कभी भविष्य में मुझे मौक़ा मिलता है तो मैं लद्दाख जाना फ़्रफ़र करूँगा और हिमाचल और लद्दाख में पहाड़ों के बीच में प्राकृतिक दृश्यों को देखते हुए नैचुरल ब्यूटी को देखते हुए बाइकिंग करने का आनंद ही बहुत अलग है इस लिए मैं और लोगों को भी अगर सजेसन दूँगा कि आप को बाइक रीडिंग के लिए जाना है तो आप लद्दाख को चुनें लद्दाख में आप को प्रकृति की बहुत ही उनमोल सुंदरता देखने को मिलेगी पहाड़ों के बीच में झरने नदियाँ और बहुत सारी छोटी छोटी झीलें और जब सुबह के समय पर उन पर सूर्य की लाली पड़ती है तो वो एक अलग ही अदभुत नज़ारा देखने को मिलता है इसी लिए मैं लद्दाख को प्रफर करूँगा बाइक राइडिंग के लिए